हैलो अंजी जी केह् हाल चाल ऐ होर अस बी ठीक कम्म काज़ केह् करा दे ओह् त ओ ते इंदी कुड़ी ही ते जेह्का मुड़ा होआ नी अं अच्छा थुहानू पता हा अच्छा में सबेरै ई सुनेआ कि ओह् आं

अच्छा दस्सी ओड़ो टैम में त्यार होइयै आई जाह्गी उस टाईम साढ़े पंज बजे कोई लेट निं मेरा होई जाह्ग नां में सोचा दी ही में पैसे देई ओड़गी आं गिफ्ट कुत्थें देने त्यार होंदे अग्गें ऐ नी आं दिक्खी लैयो ते पैसे पैसे देई ओड़गे घर गै ग्यारां सौ ग्यारहां सौ ई देना पौंदा ऐ ऐनी अच्छा भी लोग स्हेई गल्ल ऐ नेईं सद्देआ होंदा ते में निं जंदी ठीक ऐ ठीक ऐ